हेलो हेलो की बाज हँ हेलो तऽ घुमय लए हेलो हँ घुमय लए गेना छै

कतुका प्लान अइ घुमय लए जेबय कतहु बाहर बाजारे ने जेबय घुमय लए कतऽ जेबय घुमय लए मन्दिर भेलय घुमय लए जेबय व्यवस्था हँ दूर दूरसँ देवघर जेतय हरिद्वार जेतय सगरे घुमय लए भए जेतय हँ

सबचीजके व्यवस्था रहतय गाड़ी भए जेतय की हँ ओ ओ हँ अच्छा आराम करयके व्यवस्था सबचीज रहय छै सबचीज रहय छै ओ

हँ ओ ठीके छै हँ ठीक छै अहाँ घुमय लए आउ